बिबार बारियाव बारनायफोरखौ आङो जोथोनै लायो माने ननि खाथियाव ओम बिबारफोरखौ गायोबा समायना नुयो नालाय आङो ओम फुल बिबारफोरखौ गायनानै दोनो बिदिनो ओ सान बिबार जबा बिबार बिदिनो जेनथखा बिबार ओ ओ बिदिनो बायदि रोखोम माने ओ बिबारफोरखौ गायो आरो ओमफ्राय माने बिबारजोंथ' बुहुद ओ माबा ओ खामानियाव होयो नालाय बिबारफोराबो माने फुजा होनायाव माने न' साजायनायाव माने ओ बिबार माला सुनायाव बिनि थाखायनो माने आङो बिबारफोरखौ माने आदर लायो आरो माने ओ फुल फुलखौ गायनानै माने साफा खालामो माने फुंनि बेलानि माने ओ दै होबाय थायो आरो ओमफ्राय ओम माने फुजा होयोबा माने बेखौनो आङो ओ खानानै ओ फुजाखौ होयो आरो बिबारजोंनो माने जोंहा बिबारजोंनो फुजा होयो नालाय न'आवहाय बिनि थाखायनो बिबारफोरखौ गायनो मोजां मोनो आरो ओ ओमफ्राय ओ एखम्बा समाव जोङो ओ माने न'आवबो फिथाइ सामथायबो दङ नालाय माने ओ खान्थाल थाइजौ माने दङ नालाय गय बेफोरबायदि ओमफ्राय ओम खान्थाल थाइजौ फिथायफोराथ' माने फांसेयावनो बुहुद थायो नालाय ओ बेफोरखौ जोङो ओ न'आव जाजोबनो हाया नालाय माने ओम गुबुनफोरनोबो हरो आरो फिथाइफोरखौ ओमफ्राय जोङो ज' बिदिनो एखम्बा बिफां सायाफोराव जिरायलायनानै ज'यै जायो आरो खान्थाल फिथायफोरखौ ओम ओमफ्राय थाइजौ फिथायफोरखौ बिदिनो ओ सानदुं गोसाफोराव बिदिनो सायाफोराव जिरायनानै जयै ओ माने लेंहरनानै मानसिफोरखौ लिंहरनानै जोङो जायो आरो बिबायदि ओम न'नि फिथायफोरखौ आरो न'नि फिथाय थायनायफोरखौ माने खान्थाल थाइजौ फिथायफोरखौ माने ओ एफा बुरजा फिथाइफोरखौ माने न'आवनो जाजोबनो हाया ना बिनि थाखायनो ओम गुबुनफोरनोबो माने एखम्बा बुरजा सिरियोबा माने हरो आरो हरनानै ओमफ्राय ओ बिदिनो न'आव सोरबाफोर आलासिफोर फैयोबा ओ जायो आरो माने ओ बिसोरनोबो हरो ओ बिदि आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' माने सेवनानैसो थाङो नालाय फिथायफोराथ' थिनानै दोनजानाय बुस्तु नङा नालाय बेफोरो फिथायफोरा ओमफ्राय बिनि थाखायनो ओ माने ओ मोनबाथ' सिरिखायो नालाय सिरियोबा माने जोङो खन्नानै बिदिनो गथ'फोर खौ एखम्बा समाव लामाजों गथ'फोर थांनाय नुयोबा बिसोरनोबो हरो आरो रान्नानै माने बिदि आरो ओम न'आवनो ओ बेबायदि फिथाय सामथाय थानायनि थाखाय माने न'नि फिथायफोरखौबो आदब खालामो बिफां लाइफांफोरखौ माने बिबारफोरखौबो समायनायनि थाखायबो ओ माने गायो माने न'फोराव माने दरखं सेरफोराव आरो माने ओ इसे न'नि इसे सायदाव माने बिबारनि बागान खालामनानै दोनो आरो माने ओम सम सम नायनानै माने एम्फौ एनलाफोरखौबो नायनानै माने माबानानै होयो जेनेबा मा होनो ओ बुथारनानै माबायो आरो बे माने बिबारफोरावबो एम्फौ थायो नालाय बिबार जाग्रा माने बिलाइ जाग्रा एम्फौफोर थायो नालाय ओम बिनि थाखायनो सम सम बिबारफोरखौबो नायनांगौ बिफांफोराव माने एम्फौ माबा जाग्रा थायो ना बे जाग्राफोरखौ माने नायनानै ओ माबानांगौ आरो बुख्लायनानै होनांगौ सिथारनानै माने दोन्नांगौ आरो बेबायदि नङाब्ला माने बिबारफोरखौ जानानै बिसोरो ओ गाज्रि खालामो नालाय बिफांफोरखौ ओ बिलाइफोरखौ जानानै गाज्रि खालामो नालाय ओ बिनि थाखायनो माने आदर खालामो आरो एम्फौफोरनि थाखाय ओमफ्राय एखम्बा एखम्बा माने हासारफोरखौ ओ जोङो बिफां गुदियाव होनानै हाखौ आधा माबानानै ओ गुरै खालामनानै होयो आरो बिफांनि ओ बिबारनि बिफांनि गुदियाव आरो बेबायदि ओ एखम्बा मोजां नुनाय बे बिबारफोरखौ लाबोनानै माने न'आव ओ गायनानै दोनफैयो ओ माने ओ बिबारफोर थायोबा समायनाबो नुयो नालाय ओ माने बेनि थाखायनो बिबारफोरखौ गायनो मोजां मोनो आरो बिदि ओ फुजा होनो थाखायबो नांगौनि थाखाय माने गुबुनफोरनाव ओ नो बेसे लायबाय थानो बेनि थाखायनो न'आवनो बिबारफोरखौ गायनानै लानानै माने बिबारखौ मोजाङै आदर खालामो आरो ओ दै लुनानै होयो हासार होना होयो माने एम्फौफोर नायनानै होयो बिदि माने जाहाथे बिफांआव ओम बायदिसिना एम्फौफोर थानानै माने बिबारफोरखौ गाज्रि खालामा माने बिलाइफोरखौ जाया बिनि थाखाय माने फिफांआव ओ नायनानै सम मोनोब्ला नायै नायै माने माबाना होयो आरो आरो हाग्राफोर फुनानै होयो ओ बिबार बारिनिखौ माने समायना खालामो आरो बेबायदि बिबार बिबारनि बागानखौ आरो समायना खालामो ओम माने एखम्बा समावहाय माने न'फ्रावबो फुजा गेदेरफोर जायोबा नांगौ जायो नालाय बेफोरावबो माने बिनि बागाननि बिबारफोरखौनो खानानै फुजाखौ होनाय जायो आरो ओ माने मा ओ मन्दिरफोराव थाङोब्लाबो बिबारफोर नांगौ जायो नालाय बेनि थाखायनो ओ बिबारफोरखौ गायनो मोजां मोनो आरो ओ समायनायै समायोबो नालाय न' फोरावबो ओ बिबारफोर थायोबा बिनि थाखायनो बिबारखौ ओम गायनानै दोनो आरो ओ जेनेबा ओ बायदिसिना रोखोम बिबार बागानाव बिबार थायोबा समायना नुयो गोसोखौ मोजां मोनो माने ओ बयबो जेनेबा फैयोब्ला समायना नुलाङो जेनेबा बिनि थाखाय ओ बिबारखौ गायनो मोजां मोनो आरो ओ जेनेबा बायदि रं बिरं गोजा गोथां बिदिनो गोमो गुफुर बिबारफोर ओ मोनसे जायगायावनो ज' थायोबा माने बुहुद समायना नुयो नालाय ओ बेनि थाखायनो बायदिसिना बिफां ओ बिबार बिबार माबाखौ गायनानै आदब खालामनानै दोनो आरो आङो बेबायदि ओ नआवहाय आरो ओम ओ बिबारफोरखौथ' नायनोथ' समायना नुखायो नालाय मोनफ्रोमबो बिबारफोरखौनो माने बिबारनि महरानो माने मानसिनि गोसोखौबो बिराद बोखायो नालाय अबेबा अबेबा बिबारफोरा अन्थाव बाथाव माने खानो अनलायलायनाय बिराद मोजां बारो ना बिबारफोरा बिनि थाखायनो माने बिबारफोरखौ गायनो मोजां मोनो आरो समायना नुनायनि थाखाय बेखौनो ओ थारमाने आङो मोजां मोन्नायनि थाखाय गायो ओ फिथाय सामथायफोरखौबो माने ओ जानो मोजां मोनो माने न'नि फिथाय सामथायफोरा मोजांना देहानि थाखाय ओ बिनि थाखायनो न'नि फिथाय सामथायफोरखौबो ओ फिफां लाइफांफोरखौ दोनो आरो न'आव फिथाय सामथाय गायनानै लायो ओमफ्राय बेखौ जोङो जेनेबा सम बोथोर हिसाबै जेनेबा जायो आरो बिफांनि फिथायफोरा बोथोर हिसाबै थायो नालाय माने बेखौ जोङो जायो आरो माने ओ हाथायनि बायनाय मुवाफोरा माने ओ मुलि बायदिसिना होनाय थायो नालाय बेनि थाखायनो न'नि फिथाय समाथायफोरखौबो जानो मोजां मोनो आरो जोङो